शिक्षा प्रणाली विशेष जरुरत वाले छात्रों के लिए अपर्याप्त सहायता की समस्या से निपट सकते हैं जैसे नेत्रहीन बाधिर बच्चे हैं उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती हैं जैसे नेत्रहीन विद्यार्थीयों के लिए एक ब्रेन लिपि नामक शिक्षा प्रणाली है जिसमें भी अपने हाथों की अँगुलियों के स्पर्श से सुन सकते हैं महसूस करके उन अक्षरों को पहचान करते हैं फिर उन अक्षरों की पहचान से ही उनकी पढ़ाई पूरी पूर्ण होती है इसके साथ ही अन्य प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में जैसे श्रवण बिंदियों के माध्यम से है जैसे आज पर हेडफ़ोन लगाकर वो अपनी कानों से इंटरनेट के सुविधा से सुन सकते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं बिना देखे भी मोबाईल प्रणाली के द्वारा वो अन्य कार्य हमारी तरह स्वयं कर सकते हैं तथा अपने आपको आगे निरंतर बढ़ा सकते हैं इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सरकारी भर्तियों में भी उनका योगदान होता है समय समय पर जिसमें भी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अध्ययन करके अपनी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं तथा आने वाले समय में अपने भविष्य को सुधार सकते हैं